मैं दिन में दो से तीन बार समाचार पढ़ता हूँ या सुनता हूँ मुझे ज़्यादातर देखने में मनोरंजन वेबसाइट अपराध विज्ञान में ज़्यादा रुचि रहती है राजनीति में भी रुचि रहती है पर व्यवसाय को ले के मेरी ज़्यादा रुचि रहती है ताकि मैं क्योंकि मेरा खुद का एक व्यवसाय है और इसके लिए जिसमें मुझे और भी हैं जैसे सोना चाँदी का रेट उपर नीचे होना या ये सारी चीज़ों में मेरी काफ़ी रुचियाँ रहती हैं धन्यवाद